गावनि में मां नंढिपण में गाओ में रहंदी हुअसि त हुते रांदि करण लाइ घणेई रांदियूं हुयूं जीअं स्टापू कंचा गुल्ली डंडा रसियूं टपण छिपम छिपाई पकड़म पकड़ाई घणेई रांदियूं हुयूं असां उते कंदा हुआसीं हिनमें जीअं कंहिं रांदि जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायां थी जीअं स्टापू रांदि कंदा हुआसीं त असां ईअं न कुझु लाइन सां नंबर लिखी करे पोइ इहे खाना ठाहे सघंदा हुआसीं पोइ उते हुनमें गोटी फिटी कंदा हुआसीं कोई जो जिते गोटी वञी किरंदी हुई उते वरी हिकड़ी टंग सां वञी करे उहा गोटी खणंदा हुआसीं वापिस ईंदा हुआसीं ऐं कंचा कंचे जी रांदि मां तव्हांखे ॿुधायां कंचे लाइ जीअं हिकु आंगुरु आंगुर सां कंचे खे असां ईअं गोल घुमाए करे ॿिए कंचे खे हणंदा हुआसीं गिल्ली डंडा रांदि करण लाइ पहिरियों गिल्ली खे ईअं रखी करे पोइ डंडे सां हणंदा हुआसीं त परे वञी किरंदी हुई गिल्ली पोइ उनखे वापसि खणी अची करे ऐं रसो टपण लाइ बि अकेले बि टपंदा हुआसीं ऐं ॿिनि ॼणनि जे खे पकड़ाए करे बि टपंदा हुआसीं जीअं हिकिड़े साइड खां कंहिं पकड़ियो ॿिए साइड सां कंहिं पकड़ियो विच में टपो ॾींदा हुआसीं ऐं छुपम छुपाई बि ॾाढी रांदि कईसीं ऐं कोई लिकंदो हुओ कोई हुनखे पकड़ंदो हुओ सम मतिलबु हुनखे हा हुनखे ॻोल्हंदो हो हिकिड़ो लिकंदो हो ॿियों ॻोल्हंदो हो हीअं पकड़मि पकड़ाई छुपन छुपाई रांदि कईसीं वरी पकड़मि पकड़ाई हिकु ॿिए खे भॼी भॼी करे पकड़ंदा हुआसीं त काफ़ी असां घणेई रांदियूं नंढे हूंदे असां कयूं